جہاں تک میری پسندیدہ جگہ کا تعلق ہیں تو میری سب سے پسندیدہ جگہ دارجلنگ ہیں دارجلنگ جسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئین آف دی ہل یعنی پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے یہاں آسمان چھوتے پہاڑ سرسبز و شاداب وادیاں بہتے آبشار اور وائلڈ لائف آپ کا دل موہ لیں گے ہمالیہ سے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پورے سال سردی رہتی ہے مزید سمندری سطح سے آٹھ ہزار فٹ کی اونچائی کی وجہ سے بھی یہاں پورے سال گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں یہ حسین وادیوں والی جگہ ویسٹ بنگال میں پڑتا ہے بنگال کے تئیس ضلعوں میں سب سے خوبصورت ضلع ہے اور سب سے آؤٹ ایریے میں واقع ہے جس کی کل آبادی تقریباً اٹھارہ لاکھ ہیں انیسویں صدی میں اس کی کھوج اینگلو نیپال جنگ کے دوران انگریزوں نے کی تھی اس وقت یہ سکم کا حصہ تھا اور سکم ایک الگ ملک کی حیثیت رکھتا تھا سولہ مئی انیس سو پچہتر میں سکم کا الحاق ہندوستان میں ہوا تھا کئی ملکوں کی سرحدیں دارجلنگ سے لگی ہوئی ہیں اسی وجہ سے یہ علاقہ ہندوستان کے سب سے حساس علاقوں میں سے ایک ہے دارجلنگ کی سنسیٹیو ہونے کی دوسری وجہ یہاں بسنے والی نیپالی قوم ہے جو یہاں کی آبادی کا ساٹھ فی صدی ہے یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی کا دار و مدار چائے کی کھیتی ہوٹلز اور گرم کپڑوں کے بزنس پر ہے یہاں کے مقامی لوگ نیپالی قوم ہیں جن میں ہندو مسلم کرشچن اور بدھشٹ سبھی لوگ ہیں باقی ہندو یا مسلم ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کر بسے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر اتر پردیش اور بہار کے ہیں